बल्ड दे पंज कन्ट्रियें दे नांऽ जिन्दे में लैनां चांह्दा ऐं ओह् सबतो पैह्लैं अपनी इंडिया फिर पाकिस्तान फिर अफ्गानिस्तान फिर चाईना ते रशिया